अॼुकल्ह असां ॾिसूं था की धार्मिक सामाजिक इहे सभु ॾाढो कुझु समुदाय थी विया आहिनि जीअं कि ॾिसूं हिकु निरंकारी मिशन बि आहे हरे मांधव बि आहे राधास्वामी आहिनि और अॼुकल्ह माताउनि जा मंदर बि आहिनि और असांजो जेको झूलण आहे जय झूलेलाल जेके असां ॾाढो श्रद्धा सां समर्पण सां समर्पित सां ॾाढो मञंदा आहियूं और असां इन्हनि हर कंहिंखें पंहिंजो पंहिंजो धर्म प्यारो आहे हर कंहिंखें पंहिंजो पंहिंजो सामाजिक कार्यक्रम प्यारो आहे जिते बि असां ॾिसंदा आहियूं त भीड़ इकठी हूंदी आहे हर किथे असांजो जशन मल्हाईंदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं की कोई कीअंं प्रकार जी भक्ति थो करे कोई कहिड़े प्रकार सां भॻवान खे राज़ी थो करे और असां ॾिसंदा बि आहियूं की हरे मांधव में बि जीअं सत्संगु थींदो आहे और असां निरंकारी मिशन में बि ॾिसंदा आहियूं ई कहिड़े प्रकार सां सत्संगु थींदो आहे उते बि मतिलबु इहो ई हिकु उन्हनि जो नारो हूंदो अथनि की असांखे सभिनि सां प्यारु करिणो आहे

हिकु जहिड़ो ॾिसिणो आहे कॾहिं कंहिंजी कंहिं सां बुराई न करिणी असांखे सभिनि खे पंहिंजो सम्झणो आहे और असां झूलेलाल मंदर में बि ॾिसो आहे की जेको इहो सिंधीयुनि जो परिवार आहे की केॾे सुठे नमूने सां केॾे सुठे तरीक़े सां ज़ोर शोर सां इहो जशन मल्हाईंदा आहिनि असांजो जेको हाणे इहो त्योहारु आहियो चेटीचंडु जंहिंमें ॾिसूं पिया असां की ज़ोर तोर सां माण्हू बढ़िया अचनि पिया भंडारो बि थियो हुते श्रद्धा भक्ति बि थी गीता बि थिया झूलेलालण खे हेॾो मञायुनि माण्हुनि ने एॾो प्यारु कयो उन्हनि सांं एॾो कुझु मतिलबु हुते सुठे नमूने सां थिए थो त हर किथे पंहिंजो पंहिंजो समुदाय आहे हर कोई पंहिंजे पंहिंजे नमूने सां मञाए थो और हाणे असां ॾिसूं था की एकाणा बि आहिनि त कीअं हिंदू धर्म असांजा भाई एकाणा बि रखनि था कीअं विर्तु रखंदा आहिनि मंदरनि में वेंदा आहिनि और प्रसादु कंदा आहिनि और लंगर करवाईंदा आहिनि प्रसादु बाटी कंदा आहिनि मतिलबु हर कोई पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां हर कोई पंहिंजो पंहिंजो धर्म निभाए थो समाज पंहिंजी पंहिंजी तरीक़े सां भक्ति करे थो